जेना हमसब कतहु जाइ छियै तऽ जङ्गल सबमे देखय छियै ऊ पक्षी कोयल सब ऊ सब बहुत अच्छा रहय छै रहय छलियै उ जे छै हमसब पक्षी जे छै ओतय जब गेलौ कोनो पक्षी एहन सुन्दर लागल तऽ ओकर जे छै फोटो सब खीच लै छियै लिए जेनाकि कोनो कोनो भी एहन तरहके अथी रहय छै तोता उ बढ़िआँ लागय छै तऽ ओकर सबके जे छै बहुत फोटो अच्छासँ घीचके ओकरा आनलहुँ जे सबके देखलहुँ जे हे ई पक्षी कते सुन्दर छलियै उ सब जे छै बहुत अथी होइ छै ओकर वीडियो ग्राफी करिके आदमी बहुत किछुके जे छै चित्र बनाओल जाइ छलियै जेनाकि चित्र भी करि सकय छलियै चिड़ियाँ जे छै कोनो बहुत अच्छा अथी होइ छै कोनो पक्षी सब जे उड़य छै जेना कोयल तोता कौआ मैना ई सब जे उड़य छै बहुत अच्छा लागय छै कुकु जब सुबह होइ छै तऽ कोयलके आवाजसँ भी बहुत अच्छा अथी होइ छलियै ओकर जे छै कोयल सब बहुत अथी करलक उ सब जे छै बहुत अच्छा से छलियै जङ्गलमे जे छै जङ्गल सबमे जे छै सबकिछु चिड़ियाँ पक्षी सबकिछु अथी छलियै ओकर फोटो आनिके लोक पेंटिंग करलक सबकिछु करलक ओ बहुत तरहके अथी भेल बढ़िआँ होइ छलियै